एक बार मैं अपने परिवार के साथ उज्जैन ओंकालेश्वर और महेश्वर यह धार्मिक स्थल घूमने गई थी जहाँ पर हम ने काफ़ी किफ़ायती यह कहे कि काफ़ी किफ़ायती सफ़र रहा क्योंकि हम ने पैसों की बहुत बचत की हम लोग ट्रेन से घूमने गए थे ना कि गाड़ी से जिसे हमें हमारी कि हमारा किराए का ख़र्च बचा हम वहाँ पर वहाँ का लोकल ट्रांसपोट यातायात का साधन यूज़ कर रहे थे जिस से भी हमारा समय पैसे बचे और हमारा समय भी बचा क्योंकि यातायात में हमें यातायात में हमें सुविधा हुई इस लिए यह सफ़र मेरा उज्जैन और ओंकालेश्वर का बहुत किफ़ाइती रहा क्योंकि इस में हम ने बहुत पैसे बचाए